अचण वारे साल में अचण वारे ज़माने में जेके तकनीक जे मथां प्रभाव पड़ंदो उहो पवंदो अचणु इंडस्ट्री मथां प्रभाव पड़ंदो उहो पवंदो पंहिंजे भाषा जो टैक्नोलॉजी जो जेतिरो जेतिरो ज़मानो अॻियां वधंदो होतिरी इंडस्ट्रीअ अॻियां वधंदियूं होतिरो होतिरो पांजी भाषाउनि में पंहिंजी भाषाऊं वधंदियूं ऐं टैक्नोलॉजियूं वधंदियूं कम्पयूटर वधंदा त अचण वारी जे जेको ज़मानो हूंदो हुन में जेके इंडस्ट्रियूं हूंदियूं हुते हुननि जे मतिलबु असर उन्हनि जे मथां असरु पवंदो पंहिंजी भाषाउनि जो छोकी जीअं जीअं अॻियां ज़मानो वधंदो पंहिंजी भाषाऊं वधंदियूं टैक्नोलॉजी वधंदियूं ईअं अॻियां जेका टैक्नोलॉजी वधंदियूं ऐं शयुनि जो उधार वधंदा त इंडस्ट्री जे मथां जेको न असरु पवंदो उहो पवंदो पंहिंजी पंहिंजी भाषाउनि जो टैक्नोलॉजी जो कम्पयूटर जो ऐं अॻियां अॻियां जेका नया नया उधार वधंदा हुननि जो त अचणु वारो जेको समय हूंदो हुन में इंडस्ट्री जे मथां ॾाढो उन वॾो असरु पवंदो उहो पंहिंजी भाषाउनि जो तकनीक जो ऐं कम्पयूटर जो हुननि जो पवंदो